आं थांनो मोजां मोनग्रा जायगा जेरै दिहिरबिलाव थाङो मालाबा बार जानो बिनि भिउआ मोजां हाजो हाला दं खाथि खाला आरो गरम मोनोब्ला सरलफाराफ्राव दुगैनो थाङो दैया गुसु गुवाहाटीफोरावथ' थांनोनो मोजां मोना मानो होननानै बुङोब्ला एखेबारे लेथ्रा जायो एसे अखा हाब्लानो ओमफ्राय बेनिफ्राइ सिलंआवबो थांनो मोजां मोनो सिलङाबो मोजां जायगा गुसुवानो जेरै जोंनाव दा गरम जायोबा सिलंफ्राव बेराय हैयोबा थान्दा मोनो अखा हालुबाय थायो नालाय बेखायनो मोजां मोनो आरो बे जायगाखौहाय बिदिनो आरो खाथि खाला जोङो माबायाव थांबावो फ्लरिखान गारदेन दं ओरैनो बेरायथावथाव बेरायहैजायो बेयावबो माबा माबिफोर दंला बायो जेरै बिफां लायफां खना खनला बेफ्राव जिरायनानै थानो हायो बार गुसु जायो आरो